اتّر پردیش میں بہت ساری اہم تقریبیں اور تیوہار منائے جاتے ہیں جنہیں ان کی تقریب قدر کے لیے جانا جاتا ہے عام طور پر یہ تقریبیں یا تو مذہبی ہوتی ہیں یا پھر تہذیبی ہوتی ہیں جیسے کہ مسلم معاشرے میں عام طور عیدالفطر اور عید الاضحیٰ کا تیوہار منایا جاتا ہے اور اسی طرح سے بعض جگہوں پر محرم الحرام کا بھی تیوہار منایا جاتا ہے اور بھی بہت سارے تیوہار ایسے ہیں جو مسلم معاشرے میں رائج ہیں اسی طریقے سے ہندو معاشرے میں دیوالی رکشا بندھن اور اسی طرح بہت سارے تیوہار ایسے ہیں جن کو منایا جاتا ہے یہ سارے تیوہار ہمارے مذہبی تیوہار مانے جاتے ہیں اور اسی طریقے سے ہمارے یہاں پر تہذیبی تیوہار بھی تہذیبی تیوہار اور تقریب بھی منائی جاتی ہے جیسے کہ کمبھ میلہ رام لیلا وغیرہ منایا جاتا ہے ان سب تیوہاروں کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور ان تیوہاروں کی وجہ سے ہم لوگ آپس میں پیار محبت سے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں جس کی ہمیں سخت ضرورت ہے اگر ایک دوسرے کا تعاون نہیں رہے گا تو ہم لوگ ایسے ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی نہیں جی سکیں گے تو اس کا ہماری زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے